अंजी रुट्टी राजमांह् चावल आं ते बच्चे बी लेई आयो ते एह् रोटी बच्चें बी खाइयै ट्यूशन जाना आं ते ते कृष गी भेजना हा स्कूल ते स्कूला लेई औना हा बच्चें ई ते ओह्बी रोटी खानी ते ओह् बी ट्यूशन जाना ते चार टिकटां कटाइयां निं तुसें दिल्ली जाना ते अच्छा कटाओ ते इस हफ्ते जाना अगले हफ्ते निं जाना इस हफ्ते जाना अच्छा ते ना चटनी निं बनाई अम्बल बनाया में में अम्बल बनाया ते चटनी कल्ल खाई लैयो चलो बनाइयै रक्खनी आं तुस बनाओ ते स्हेई